हाँ जी हाँ मैं दसरथ दसोरा ही बोल रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन बताइए आपको क्या करवाना है हाँ जी हाँ फिर हाँ तो मैं आपको सामान लिख के दे दूँगा तो आप सामान ले कर आ जाना तो आपको कितनी क्या जल्दी में करवाना है तो सर इसका बजट आपको बता दूँ मैं आपका यह मकान कितने बाई कितने का है आपका ऑफिस जो है पच्चीस बाई चालीस का तो इसमें सर आपको तीस हज़ार तीस हज़ार रुपये लगेंगे इसके वायररिंग और लाइट फिटिंग करवाने के सर यह तो सेवा है इसमें और मै क्या कर सकता हूँ चलो सर आपके लिए हम अट्ठाइस हज़ार लगा देंगे बस अब इससे ज़्यादा क्या कम कर सकते हैं